हाँ हम दो भाई बहन हैं मैं मेरे भाई से बहुत ज्यादा मामले में उनमें अलग हूँ और बहुत मैं मिलता जुलता भी हूँ कई काम हैं जिनको मैं उन्ही के अनुसार करता हूँ जैसे कि मैं पढ़ाई करता हूँ तो बिल्कुल जैसे वो पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ता हूँ लेकिन कभी कभी मैं जब बदतमीजी करता हूँ तो उसमें मैं बिल्कुल उनसे अलग हूँ और भी बहुत ज्यादा मामले हैं जिनमें मैं उनसे नहीं मेल खाता हूँ